बिहार बला पक्षी हमरा आरके पक्षी होइ छै गाँव बला कोनो चिड़ै चुनमुन सब बाहर तऽ नहि गेल छियै बाहरमे मयूर होइ छै सब चीजके तरह तरह पक्षी होइ छै मंयूर तखन अच्छा लागै छै मैना तोता मैना बिलाइ बहुत पक्षी होइ छै हमरा आरके गाँव घरके इहए कौआ भेलै हरिणो भी होइ छै पक्षीये मयूर भी होइ छै पैंख फलकाबै छै देखैमे अच्छा लागै छै बाहर तऽ नहि जाइ छियै गाँव घरमे हरिण होइ छै हरिणो भी पक्षीये भेलै कागा होइ छै सब चीज पक्षी होइ छै बाहर बाहर जाइ छै घुमै छै देखै छै सब पक्षी देखै छै मयूर रहै छै हरिण रहै छै सब पक्षी होइ छै हम्मे तऽ बाहर तऽ नहियेँ जाइ छियै गाँव घरमे मैना कुत्ता बिलाइ कौआ हरिण भी होइ छै इहए सब सब पक्षी होइ छै देखैमे अच्छा लागै छै गरुर भी होइ छै बादुर बुलै छै अङ्गना सऽ गरुर भी होइ छै पक्षी होइ छै कागा होइ छै बाहरमे जेहेन जेहेनके रहै छै ओहेन हमरा आरू जेहने ता उठिके तबभी तऽ हम्मे देख लै छियै बिलाइ कागा कुत्ता हरिण मयूर मयूर भी देखैमे अच्छा लागै छै मयूर रहै छै बड़का किला आरमे मयूर ओही सबमे रहै छै देखैमे अच्छा लागै छै मयूर अच्छा पैंख फलकाबै भी छै देखैमे अच्छा लागै छै उड़ै छै कभी बैठै छै बहुत सुन्दर लागै छै देखैमे पैंख बहुत फलकाबै छै देखैमे अच्छा लागै छै कभी ओकर अथियो गिर जाइ छै सब कोपी किताब मे राखे लागे छै कहै छै तखनो राखबै तऽ अच्छा लागतै किताबमे देखैमे मयूरके मयूरके तखनो रखना चाही देखैमे बहुत अच्छा लागै छै कतौ टुटलै राखि लै छै किताबमे ई मयूर छियै मयूरके कसना छियै देखै छै हमरा आरके तऽ इहो सब पक्षी बहुत पक्षी हुअइ छै कागा हुअइ छै पक्षी